हम ने एल जी कंपनी का एक होम थिएटर ख़रीदा उस के साथ चार इस्पीकर फ्री मिले वो बहुत अच्छा बजता है उसका अवाज़ हमें बहुत अच्छा लगता है उसे हम एक बार बजाते है तो दूर दूर तक दूर तक सौ दो सौ मीटर तक उसका अवाज़ भी गूंजता है और उसका अवाज़ बहुत प्यारा है हमें वो होम थिएटर बहुत अच्छा लगा